जय झूलेलाल जैसे की मैंने आपकी टैक्स मां तव्हांजी टैक्सी बुक कराई त मां जंहिं लोकेशन जे आधार त तव्हांजी टैक्सी बुक कई हुन लोकेशन जे आधार जे हिसाब सां मूंखे विच में कोई कमु अची वियो इन कम जे आधार ते मां थोरो रामनगर एरिया जे लोकेशन जे आधार तां मां टैक्सी बुक कराई त मां थोरो अॻिते पालनपुर पाटीअ विस्तार ते बीठो आहियां सो प्लीज़ तव्हांखां रिक्वैस्ट आहे जे तव्हां मूंखे थोरो हुतां खां पिकअप करे वठंदव त मुंहिंजो थोरो हुनजे हिसाब सां तव्हांजो ख़ूब ख़ूब आभार थींदो जे थोरी तव्हां मूंखे इहा हैल्प कंदव त मां अॻिते हुनजे हिसाब सां तव्हांजो शुकरगुज़ार रहंदुमि जय झूलेलाल